घर में सिलेंडर इस्तेमालु करणु वक़्तु हर हिक खे इहे ॻाल्हियूं ध्यान में रखणु खपनि त सिलेंडर हमेशह सिधो हुजे ॿी ॻाल्हि दरु ऐं दरियुं रंधिणे जियूं खुलियलु हुजे जीअं त सुठे नमूने हवा आर पार थी सघे टी ॻाल्हि त हुन जे अॻियां काई अहिड़ी शइ न रखनि खपे जेके जंहिंसां हुन में तकड़ी बाहि लॻी वञे जीअं प्लास्टिक जी शइ थींदी आहे ऐं चोथी ॻाल्हि त कॾहिं बि असांखे अहिड़ा कपिड़ा न पाइनि खपनि जंहिंमां बाहि आसानी सा लॻी वञनि खपे पंजी ॻाल्हि त असां कॾहिं घर खां ॿाहिरि था वञूं त यादिगिरी करे हमेशह सिलेंडर जो बटण बंदि करे वञणु खपे ऐं कंहिं वक़्तु अगरि असांखे यूस में बि कोन्हे सिलेंडर तंहिं वक़्त बि असांखे बटण बंदि करणु रखे फिट खपे छो त ॿार नंढा बि हूंदा आहिनि त हुननि मां थोरी सावधानी असांखे रखनि खपे हिननि ॻाल्हियुनि जी